औ आं ओरैबायदि गेलेग्रा सुबुंखौ सिनायो जेरै हलिसरन जमुना बर' बक्सिं हलिसरन फुटबल बिसोरो गेलेनायखौ बिसोरनि गेलेनायखौ फेस बायदि साननानै लायो आरो फरायसाफोरा फरायसालिफोराव बेफोरनि गेलेनायखौ नुनानै बांसिन बाहागो लायो बेखौनो आं फेस बायदि साननानै लायो